दिल्लीअ में हीअंर नेताऊंनि जी सुरक्षा वग़ैरह लाइ असांजी सुरक्षा लाइ त पुलिस आहे ई पब्लिक जी सुरक्षा लाइ प पुलिस आहे ऐं जीअं कोई आतंकवादी अची थो वञे उन लाइ वरी मिलट्री ईंदी आहे असांजी सी आर पी एफ़ ईंदी आहे असांजी हिते दिल्लीअ में कोई बि अहिड़ो घटना थिए थी पई ऐं असांजी रक्षा करण लाइ पुलिस आहे सेना बि ईंदी आहे हिते जीअं नेताऊंनि जी ब्लेक जेड फ़ोर्स आहे नेताऊंनि खे हुन कारण लाइ ऐं असांजे लाइ त पुलिस आम आहे ऐं जीअं असांजी मकान जी रक्षा असांजे पैसे जी रक्षा पुलिस वारा बि कंदा आहिनि ऐं इंकम टेक्स वारनि सां जीअं इंकम टेक्स जो जीअं छापो पवंदो आहे त उन सां पुलिस ईंदी आहे आम पुलिस ई हूंदी आहे हुन असांसां कोई छापो वापो पए त ऐं असांजी रक्षा लाइ दिल्ली पुलिस आहे असांजी हिते